हमरा आओरके अखबार पढ़ै छिए कभी काल पढ़ै छिए ओतेक बढ़िआँसे तऽ नहि आबै छै तैओ पढ़ै छिए जे मोदी सरकार जितलै यऽ बढ़िआँवला बात छै अखबार पढ़लिए तब ने जानलिए मोदी सरकार जितलै यऽ नहि तऽ थोड़ी जानतिए हँ भारत आब बढ़िआँ छै बढ़िआँसे चलै छै बढ़िआँ सबचीज होइ छै अखबारमे देश दुनिआँमे कतए घटना घटै छै कतए कि होइ छै कतए एक्सिडेन्ट करै छै कतए बढ़िआँ चीज बनलै यऽ इएहसब अपन जानै छिए इएहसब अपन देखै छिए करै छिए कतए कोन सरकार बनलै कतए कोन चीज बनलै यऽ कतए कि भेलै यऽ कतए कोना रहै छै आदमी कतए कतए कोन दीदी बढ़िआँसे समूह चलबै छै कोन दीदी कि करलकै यऽ कोन दीदीके समूह बढ़िआँ चललै यऽ कोन दीदी कोना करलकै यऽ ओहोसब अखबारमे पढ़ै छिए देखै छिए कोन दीदीके ओतए कोन गीत गाबलकै यऽ कोन दीदी कतए कोन चीज बनेलकै यऽ कोन दीदीके इनाम मिललै यऽ कोन दीदीके नहि मिललै यऽ कोन दीदी पास भए गेलै कोन दीदी फेल करि गेलै इहोसब अखबारमे अपन देखै छिए पढ़ै छिए सुनै छिए हिन्दुस्तान आओर अखबार होइ छै एकटा दोसर बहुत अखबार होइ छै ओ नाम भुलि गेलिए आओर प्रधानमन्त्री कि दै छै फ्रीमे कि नहि दै छै इएहसब शौचालय देलकै यऽ समूहवाली दीदी सभकेँ इएहसब पानी फ्री देलकै यऽ गैस फ्री देलकै यऽ इएहसब अपन अखबारमे देखै छिए पढ़ै छिए कतए कोन चीज होइ छै आइ मधेपुरा जिलामे के एक्सिडेन्ट करलकै यऽ कि भेलै यऽ ककरा इएहसब अपन देखै छिए पढ़ै छिए सभ दीदी मिलिके अपन बैठै छिए सभ दीदी मिलिके कहै छिए यै दीदी हेतै तऽ हे ई एकरा हे ई देलकै यऽ हे ई समूहमे हे ई मिललै यऽ हे ई समूहमे हे ओ मिललै यऽ इएहसब नहि पढ़ए रे नुनू पढ़ तऽ ई अखबार हम देखबै सुनै छिए बैठिके इएहसब आओर कोन चीज आओर कि करबै कतए कोन दीदी गीत गाबै छै कतए कि करै छिए इएहसब कतए कोन पप्पू यादव जितलै यऽ ओहो एहि खबरिमे अखबारमे पढ़लिए देखलिए इएहसब आओर कोन चीज अखबार रहै छै तऽ लोकके मोन लागै छै अपनासे नहिओँ लोकके चलै छै लौकै छै तऽ अपन लोकसे पढ़ैके अपन सुनि लै छिए गीत गाबैके मोन होइ छै तऽ गीतो गाबि लै छै कोनो चीज चुटकुला देखैके मोन होइ छै तऽ ओहो देखि लै छै कतए दुर्घटना घटलै यऽ ककरा प्राइज मिललै यऽ ककरा कि मिललै यऽ इहोसब लोक जानै छै जकरा अपन मुखिआके पकड़िके लै गेलै यऽ ओहिमे तऽ कतए कोन चीज भेलै यऽ इएहसब अखबारमे देखै छै कोनो हीरो अथी भेलै यऽ कोन समानके दाम घटलै यऽ कोन समानके दाम बढ़लै यऽ इहोसब अखबारमे देखै छै लोक पढ़ै छै लोक गीतो गाबै छै अपन अपना मोनमे बैठिके अपन सोचैत रहै छै जकरा भजन होइ छै से भजनो गाबै छै सभ दीदी मिलिके अपन हँसै छै बोलै छै बैठै छै कोनो कोइ दीदी अखबार पढ़ै छै कोइ दीदी गीत गाबै छै कोइ दीदी भजन करै छै कोइ कहै छै भक ओतए तऽ ई घटना घटि गेलै यऽ हे ई अखबारमे छपलै यऽ कतहु रविके जे हे अखबारमे ओतए बड़ी सुन्दर मन्दिर बनलै यऽ हे ओतए बड़ी सुन्दर हे ई पुल बनि गेलै यऽ इएहसब लोक अथी करै देखै छै अखबारमे ओतए ई हे ई लड़की ने एतना अथीसे पास करलकै यऽ इहोसब लोक अखबारमे छपै छै देखै छै मिलै छै इएहसब करै छै लोक अहाँकेँ कोन किसानकेँ कोन अथी करना चाही कोन म म मकइ लगाना चाही कोन गहूम धान लगाना चाही ओसब अखबारमे दै छै जकरा जे मोन होइ छै अपन अखबारके पढ़िके करै छै राखै छै तहन